हा तव्हांखे ऑडर ॾिनमि हुयमि शाम जे समोसनि बिरयानी जो हूअ असांखे तकलीफ़ थी थिए तव्हांखे चवण जे लाइ भई असांखे उहो ऑडर रद्द करणो थो पए काई एमरजैंसी अची वई आहे घर में त हुनजे करे तव्हां जेको शाम जो डिलिवरी करण वारा हुआ उअ न कजो न ॿिए के टाइम ते जॾहिं हुजे तॾहिं मां तव्हांखे चवंदमि त माफ़ी चाहियां थी रद्द करण जे लाइ